हैलो जय झूलेलाल हा केरु हा चयो छा सेवा करे सघंदा आहियूं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अरे भेण मोबाइल नंबर तव्हां ॾिनो हुओ आई एम ई नंबर ॾिनो हुओ हुनजो अच्छा अच्छा भेण अच्छा अच्छा भेण अच्छा अच्छा भेण अच्छा अच्छा अच्छा भेण इअं आहे न की अच्छा अच्छा अच्छा भेण इअं आहे की तव्हांजो मोबाइल त अञा सर्विलेंस ते लॻियल आहे अञा कोई बि गतिविधि थींदी या फ़ोन कोई चोर चकारी जेके खणी वेंदा आहिनि छिने वेंदा आहिनि अगरि उन्हनि फ़ोन स्टाट कयो हा त तव्हांखे ख़बर मिलंदी हा जेकी बि जानकारी हूंदी तव्हांखे अपडेट ईंदी लेकिनि तव्हां हिकु ॻाल्हि ॿुधायो मूंखे फ़ोन जेको परचेस कयो हुओ उहो किथा कयो हुयव दुकानु थो त कयो हुओ बेटा मूंखे त पतो आहे भेण दुकानु थो ई सभु परचेस कंदा आहिनि लेकिनि किथा परचेस कयो हुयोव तव्हां अच्छा अच्छा बिल विल अथव तव्हांखे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां इअं कयो मुंहिंजो नंबर अथव तव्हांखे हा न थव त लिखी वठो हा हा हा हाणे भेण असां हिन ई में छा करे सघंदा आहियूं तव्हांजो मोबाइल न मिलो आहे त असांजी हिन में कोई ग़लति नाहे तौरु हाणे ॾिसो कहिॾा शाणा थी विया आहिनि पतो अथव न तव्हांखे सॼा पाट्स निकारे विकिड़ी करे छा कंदा आहिनि मोबाइलनि खे एल सी डी किथे और बेजे बोड किथे और बेचे मदर बोड स्पीकर किथे किथे बेचे रखंदा आहिनि हा कोई ॻाल्हि न जीअं बि पतो पवंदो तव्हांखे जीअं बि पतो पवंदो तवांखे ॿुधाईंदा अहिड़ो कुझु काने तव्हां पुलिस ते निश्चिंत रखो पुलिस ते ध्यानु रखो मतलबु पुलिस पंहिंजो कमु करे पेई ज़िमेदारीअ सां हा पुलिस पंहिंजी ज़िमेदारीअ सां फ़ोन करे थी तव्हां हुनजे बारे में घबरायो न थी वेंदो तव्हांजो कमु छा कयूं भेण छा कयूं अॼुकल्ह संभाले हलो नथा माण्हुनि जो इहो ई भरोसो आहे न त संभाले नथा हले छा करे ठीकु आहे जीअं पतो पियो मां तव्हांखे ॿुधाईंदोमांव ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल मां तव्हांखे फ़ोन कंदोमांव जय झूलेलाल जय झूलेलाल